हैलो अंजी अंजी मिगी बी सनाई ओड़ो आं बड्डे न जां निक्के न जी बड्डे न जां निक्के न ते फिर ओह् रेट रेट केह् ऐ एह्दा अंजी अंजी ते मेरी लकड़ी केह्दी लग्गी दी ऐ ठीक ऐ जां केह्ड़ी ऐ अच्छा ते कन्नै कदूं तगर मिली जाह्ग जेकर अज्ज ऑर्डर करगे ते चलो दिक्खने आं भी करने आं ऑर्डर चलो ठीक ऐ